अॼुकल्ह मायूं बि रांदि खेॾिंदियूं आहिनि जीअं कि बेट बाल थी हाकी मेच थी ऐं उन्हनि जो बि ज़रूरी आहे इंजोए करण बेट बॉल करण मेच करण रांदि करण